हेलो हम बिहारमे आएल छी एतऽ रूम केना किराआ पर मिलै छै हमरा दू दिन चारि दिनके लिए रहनाइ छै एतऽ केना की रुमके किराया छै चारि सए रुपैआ रोज

अच्छा खाना पीनाके केना की छै हँ सिम्पले खाना चाही अच्छा और पानि केना मिलै छै मतलब चौबीसो घण्टा रहै छै कोनो चीजकेँ दिक्कत मार्केट वार्केट आसपासमे छै ने अच्छा तऽ बाहरकेँ एथी छै ने हँ हँ अच्छा गार्डन आर छै कि नहि रुमके बाहर से तऽ भए जेतै व्यवस्था टोटल कते खर्चा भए जेतै अच्छा खाना खाना आरके सब किछु सुविधा मिलतै ने

सुबहके नाश्ता अच्छा सुबहके आ सुबहके टाइममे नाश्ता केना की दै छी

तऽ सुबहके नाश्ता आर की मिलै छै हँ सब खाना उपलब्ध छै और पानि वाणी के व्यवस्था सबकिछु ठीकठाक आर पानी आरके सबकिछु व्यवस्था ठीकठाक रहै छै ने बाजि तऽ रहल छी हेलो हँ आबैया अहाँकेँ आवाज ठीक ठीके छै हम अबै छियै तब अहाँसँ बात करै छी ठीक छै